खेती हमें बहुत पसंद है खेती में बहुत खुशी मिलती है खेती की धान हुआ पंजरी हुआ गेहूँ हुआ इसमें हमे बड़ी खुशी मिलती है अगर खुशी हमें इससे है कि अच्छा पैदा हो गया इसलिए खुशी रहती है हाँ मेहनत करते हैं तो अच्छी फसल अच्छा पैदा होता है और हमे प्राफ़िट होता है ले जाते हैं मंडी में उसको इ बेच भी सकते हैं हाँ और उसी से अपने बाल बच्चों को परवरिश करते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई इसी में सब करते हैं हाँ बेच कर के दो पैसा मिलता है हर चीज़ यही सब करते हैं हाँ बच्चों की खुशी में खुशी रखते हैं इसलिए पैदा करते हैं खेती को गेहूँ धान पंजरी गंगघरी ये सब पैदा करते हैं और पैदा करने के बाद उसे अच्छे से सफरते है सफरने के बाद ले जाते हैं जो बढ़रंस होता है वो भी जाता है मंडी में थोड़ा बहुत बेचते हैं फिर दो पैसा मिलता है प्राफ़िट हो जाता है बस वो ही है